हैलो हँ बोलू हम तऽ दस एगारह बेर भोट गिरा चुकल छियै हमरा तऽ बढ़िआँ इक्स्पिरीयन्स हइ एहिमे किछो करयके नहि रहैत छै अहाँ जयबै तऽ अहाँके जे हए पहिलीएसँ वार्ड सदस्य जे हए अहाँके अथी दऽ देत गिराबयके लेल पड़तै अहाँ एगो आइ डी कार्ड ले लू आ चलि जाउ डराय उरायके जरूरी ना हइ सारा किछु बतबैत छी हम हुआँ जाकरके अहाँके आइ डी वेरिफाइ होयत जा करिके भोट गिरा देब आ गिराबयमे भी हम मतलब अन्दर भी बताबयवला लोक रहैत छै कोइ परेशानीके सामना ना करयके पड़त हँ तऽ ओहिमे कोइ परेशानीके सामना ना करयके पड़ैत छै अन्दरोमे भी बताबयवला रहैत छै हँ सभसँ बड़ा भोट देबयके तऽ अभी मने ना करैत छै मुखियासभ जे हइ से साफ अनपढ़ हइ मन तऽ करैत छै ओही पर्चापर लिखि दैतियै सारा अनपढ़ है किसको हम भोट दें समझली लेकिन की कहू एको गो ना पढ़ल लिखल हइ सभ अनपढ़ छै देखियौ ना जे ज्यादा पढ़ल लिखल बुझाए जे अच्छा काम करत ओकरा भोट दियौ हमरा अनुसार जे अपन जे हइ भाय रवीन्द्र उएह अच्छा हमरा लगैत छै मुखियाके कैंडिडेट ओ थोड़ा सा ठीक ठाक हइ पढ़ल लिखल बुझाइत हए नहि तऽ सभ अनपढ़ गँवार हए वार्डमे जे हए हँ अहाँ अपना अनुसारसँ देख लू कै लागी भोट अपन बात रहए कि दोसराके ना बताबयके चाही कि तू एहीपर भोट डाल वार्ड नम्बर तीनमे अपनसभके पड़ैत छै घर वार्ड नम्बर तीनमे ही अहाँ जायब पछियारी कतारी बूथ हइ अपनसभके पछियारी कतारीसँ जायब पुवारी कतारी वार्ड नम्बर चारिके बूथ हइ ओहिमे ना जायब वार्ड नम्बर तीनके बूथ पछियारी कतारी हइ ओहिमे जा कऽ गिरायब ठीक हए समझ गेली ना सभकिछु आब दिक्कत नहि ने होयत राखि दू